हॅलो कोण उलयता सेंड्रा आं सेंड्रा हांव बोंबयचे आनी म्हाका हिंगा कोण तुगे नंबर दिला तुका उलोवपाक कित्या हांव न्ही एक रिसर्च एश कोत्ता आनी म्हाका प्रोजेक्ट कोरपा म्हाका मातशें इनफोर्मेशन जाय आल्हें ना म्हाका सोगलें हेजे तुम कित कित रोयता हे न्ही हिंगा गोंयांत कित कित रोयताय ते ओय भाज्यो ओय आनी म्हाका कोंकणी तितू कोळना आ सांगपा उलोवपा पूण भाजी तुमगे सिजनल भाजी आसता न्ही सिजनल भाजी रेनी सिजन विंटर सिजन आनी समर सिजनाचे आ केसो तेंपारू आ विंटर विंटर आ म्हाका मातशें सांग केस कसली भाजी बी जाता रोयताय ती तुमी म्हाका ते प्रोजेक्ट हॅल्प जाय आल्हें वय कितकोन दोलाय कोसुनू आ प्लावींग आ ओके ओके प्लाव कोन आ रेडिश

ग्रीन कलराचे वायट कलराचे टर्नीपू टर्नीप रेट कोण जाले

वोय वोय आं आं हय बरीं आयकलां तेजें वयर आनीक कित्त कोत्ता तूं आ आनी पावसा दिसांनी मागीर कित कोताय रेनी सिजन आ तूं कित रोयता आं आ ते कर चड दुसऱ्यो तांबड्यो भाजयो बी जायना मुसता न्ही होय आं बुड्ठाय आसतलें न्ही चड पावस पडलो जाल्यार बुड्ठाय आसतलें न्ही

आं आं तुमी दोंगराचेरूय रोयताय आ बरें कश्ट जाता आसतलें न्ही दोंगरार बी रोवपाक चोडटा आसतोणा एशें कोन्न पावसा दिसांनी बी आ तो एक फायदो जाता पूण उदकाचे आत समर सिजना कित कोत्ता तर तुमी शेतान बी उदो बी आसना न्ही आ तुमगे थिंग एक तोळें आहले न्ही तोळें आहा तेश म्हूण सांगताली म्हाका कोण आ तेन्ना कांयच रोवायना आ वय पूण समरान मागीर तें उदक सुकता तर थिंगां आ बरें बरें बरें ओय वोय वोय आमगे थिंगाय आमगे मुंबय मुंबय आहा जाता सोगलें पूण एश कोन जायना तुमगे ही दुसरे भाशेन आसता न्ही आमगे तींग चोड गर्मी चोड हीट आसता होय ते प्रोजेक्टा लागोन मातशें चोया म्हळें सोगलें हिंगा तिंगाची शेतां कितको रोयताय आनी केदो कित कोताय ते चोया म्हळ्ळे थँक्यू आं

बरें बरें बरें थँक्यू थँक्यू